देश में सभी अस्पतालों जैसे जिले में जिला अस्पताल होता है यहाँ पर सर्विसेज़ तो ठीक होते हैं पर यहाँ पर कुछ जैसे यंत्र यहाँ पर जो आँख के लेंस चेक किया जाता है हृदय की वो यहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं है पर मेडिकल पर यहाँ पर जो दवाई लिखी जाती है मेडिकल पर या जो कि सरकारी अस्पताल में होती है पर वहाँ के कुछ लोग ने लूट लेते हैं वो दे नहीं पाते हैं और जो कि बाहर से मेडिकल पर से लिख देते हैं मेडिकल पर लेना पड़ता है वहाँ पर लोग गरीब लोगो को नहीं मिल पाती वहाँ के लोग गरीब लोग क्या कहते हैं पैसे की कमी होने पर मेडिकल दवा नहीं ले पाते मेडिकल से अस्पताल वाले कुछ पैसे पर पैसे नहीं है उनके पास अस्पताल से दवा नहीं दे मिल पाती और

पहले से ये है दवा सस्ती है पर सरकारी हॉस्पिटल पर बाहर पर दवा अभी तक महंगी मिलती है जैसे कि मेडिकल पर गए वहाँ पे दवा एक दवा नॉर्मल दवा आपको महंगी भी मिलती है अच्छी भी मिलती लेकिन जो हॉस्पिटल से लिखा जाता है वो दवा तो महंगी ही लिखते हैं बाहर जाने पर पैसा ना रहने पर वो लोग गरीब लोग नहीं लेते हैं जो कि हॉस्पिटल में ना रहने पर वो बाहर से लिखते हैं आपसे निवेदन होगा कि आप लोग जो वहाँ की दवा है वो हॉस्पिटल में रखें और कोविड महामारी में अनुभव तो ठीक रहा वहाँ मान लीजिए कोविड में सब घर पर रहें अच्छी भली अच्छी मौत हुई कई लोगो की वो अच्छी बात नहीं हुई कोविड को हमें पहले ही रोकनी चाहिए डाक्टर लोगों को सुविधापूर्वक चाहिए हाँ अच्छा हुआ कि कोविड की दवा आई रुके ये अनुभव हमारे देश के लिए अच्छी बात हुई और इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए आपसे ये ही निवेदन होगा कि आप दवाओं को सरकारी अस्पताल में पूरी दवाओं को रखें और मेडिकल पर हमें न जाना पड़े आपको हमें दवाएँ जो हैं सरकारी अस्पताल में ही हमें मिल जानी चाहिए जो कि गरीब लोग बाहर नहीं खरीद पाते हैं